जी बिल्कुल आप ये हॉस्पिटल तक आ सकतें हैं मैंन जब तक कि मैं पेशेंट को देखूँगी नहीं उनका चेकप नहीं करुँगी हार्ट बीट वगैरह सब चीज़ नहीं देखूँगी पल्स रेट तब तक कि मैं कोई सजेस्ट मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकती हाँ आपको जी जी आप उन्हें मीठा मत खिलाइएगा ज़्यादा और कुछ वो खाने में क्या क्या लेते हैं अभी पिछले दस दिनों तक क्या क्या खाएं हैं उन्होंने बताएँगे आप थोड़ा नहीं नहीं बिल्कुल आप चाय बंद करा दीजिए अगर नहीं रह पाते तो मार्केट में शुगर फ़्री मतलब मिलती हैं चीज़ें वो चीज़ यूज़ करने के लिए कहिए चाय के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ ये भी है जी हम कर देंगे आप हो सके तो उन्हें खट्टी चीज़ें खिलाइए कड़वी चीज़ें खिलाइए जैसे कि करेले का जूस हुआ और आलू वगैरह मीठी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए उन्हें जो उनके मतलब हेल्थ में इफ़ेक्ट करे ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए उन्हें इसमें बिल की क्या बात है आप आप आप चाहें तो हम आपके घर में एक पर्सनल भेज सकते हैं जो मतलब गाईड कर सकती है आपके दादाजी को के आप ये खाइए ये ना खाइए मतलब एक नर्स भेज देंगे यहाँ से उसका चार्जिज़ लगेगा अगर आप चाहें तो हमारी हमारी मतलब हॉस्टल की रिकवायरमेंट के हिसाब से हम एक दिन का चार हज़ार रुपये चार्ज करेंगे और फ़ैसिलिटी दवाईयों से लेके हर चीज़ का आपको कितने दिनों के लिए चाहिए

जी बिल्कुल आप कब भेजना है आप बता दीजिए हम उन्हें भेज देंगे और साथ में जो भी दवाईयाँ और इस्टूमेंटस की ज़रूरत होती है वो सब भी भेज देंगे हम बस आप खाने पीने का ध्यान रखिएगा उनका हाँ जी बिल्कुल थैंक यू रखती हूँ रख रहें